सुपौलमऽ मूद्य मुख्य उद्योग आमके गाछीसभ आमके गाछीसभमे किसान आम उपजाकऽ ओकरा बेचयए ओहिसँ किसानके बहुत किसानके बहुत वृद्धि होइए सुपौलमे आओर अनेक प्रकारके उद्योग छै जेना मुर्गी पालन मुर्गी पालन किसान निम्न निम्न स्तरसँ करिके मुर्गी कालन मुर्गी पालन करिके पैसा कमबैत छै आओर सुपौलमऽ सुधाके डेयरी खुलले अइ ओहिसँ दूधके दूध आओरके मिलैत छै जहिसँ आम जनताकऽ जाहिसँ आम जनताकऽ मिलय छै प्राप्ति होइत छै ओहिसँ आओर सुपौ सुपौलमे मछली मछली पालन मछली पालन से भी किसानके बहुत वृद्धि होइत छै जाहिसँ किसान उच्च स्तर पर जाइत छै सुपौलमे अनेक प्रकार सुपौलमे अनेक प्रकारके उद्योग छै जेनाकि राइस मिल राइस मिल से किसानसभ धान काटिकऽ दयकऽ पहुँचाबैत छै राइस मिल आओर राइस मिल राइस बनाके तब किसानके फेर पहुँचाबैत छै

सुपौलमे मुर्गी पालन